कलाऊं ऐं संस्कृति असांजे देश में जाम आहिनि पर असांजी सिंधी जेका ए संस्कृति में जे आ जीअं टीजड़ी थींदी आहे थदड़ी थींदी आहे या इहे होली जा नंढा नंढा त्योहार हूंदा आहिनि उन हिसाब सां आहिनि ऐं कपड़नि जी जेतरी ॻाल्हि आहे त कपिड़ा त जेके आहिनि असांजे में अॼु जी तारीख़ में जो प्लाज़ो जेके चवनि था त अॼु नओ फैशन आहे असुल सां नओ फैशन त आहे ई कोनि इहे असांजी मामी जेका आहे पुठियाम जेका आहे सठ सालनि खां उहा प्लाज़ो पाईंदी आहे अॼु असांखे बि चवंदी आहे कि तव्हां प्लाज़ो प्लाज़ो चओ था नईं शइ आहे पर मां त इहा पुठियां सठ सालनि खां प्लाज़ो ई पई ती पाइयां त कपड़न जो जेको महत्व आहे पर जीअं हाणे ख़ासि त्योहार अचनि था जीअं हाणे मेंहदी आ त उते पीला कपिड़ा पाइणु वधीक सुठो आहे होली आहे त उनमें जेका आहे न रंगीन कपिड़ा हुजनि त उनमें रंग बंग लॻी वञे त उहो पतो न लॻंदो आहे इन खां अलावा जेको आहे ॿियूं शयूं आहिनि जेके नंढा बंढा त्योहार आहिनि तीज त्योहार आहे रखणी आहे शादी आहे इहे जीक नंढा फंक्शन इन कपड़न जी उन में ख़ासि अहमियत आहे त उन हिसाब सां माण्हू हर शइ हर फंक्शन लाइ नवा नवा कपिड़ा पाए सघे थो जीअं असांजी धोती कुरतो आहे असांजे सिंधी जेके इहे वॾा बुज़ुर्ग हुआ हमेशह धोती कुरतो ई पाईंदा हुआ उहो सुठी पोशाक आहे पर अॼु जी तारीख में उहो सुठी पोशाक आहे पर अॼु ई तारीख़ में उहा लुप्त थी वई आहे जो वरी उहा फैशन में अची वञे